हेलो सर हाँ सर बोलिए सर कहाँ से बोल रहे हैं तो और बताइए सर सर हम तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं बिहार से बताइए सर रोड सर मिलाजुलाकर ठीक ठाक है गली मोहल्ला में तो ढलाई सब जगह हो गई है और हाईवे सब जो है ना रोड मतलब थोड़ा काम स्लो चलता है रोड तो बनी हुई है और बन रही है कहीं कहीं गड़बड़ भी है तो तो सही हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर काम जो है ना बहुत स्लो से चलता है उसके बाद जहाँ पर खराब है वहाँ पर जल्दी ध्यान नहीं देता है वोट माँगने के टाइम में एम एल ए एम पी सब आता है वोट माँगकर चला जाता है हाँ उसके बाद जब बोलता है जो यहाँ पर पुल बनवा देंगे यहाँ पर रोड यहाँ से यहाँ निकलवा देंगे और उसके बाद काम इतना स्लो चल रहा है ना जिसका जवाब नहीं दे सकते हैं जो कितना स्लो है छह में छह साल एगो रोड क्लियर होने में लग जाता है आप लोग के उधर रोड कैसी है सर

ठीक है

वहाँ पर तो खर्च ज़्यादा आता होगा रोड बनवाने में बहुत सारा सरकार को खर्च

वहाँ पर तो ज़्यादा टाइम भी लगता होगा पहाड़ को तोड़ करके बनाने में

ठीक है सर जाएँगे तो मिलेंगे कॉल करेंगे थैन्क यू सर

थैन्क यू सर